ہمارے یہاں بھی پرانی روایات دستوریات کو جو ہے لوگ دھیرے دھیرے ختم کر رہے ہیں مطلب ختم ہوتا ہی جا رہا ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے آج کل کے لوگ تو نئے نئے چیزوں میں انوالو ہو رہے ہیں نئی نئی فیسنس کر رہے ہیں اور پرانی چیزوں کو بھولتے ہی جا رہے ہیں آج کل لوگوں کے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات کرے سب فون میں ہی بزی رہتے ہیں پہلے پہلے زمانے میں ایسا ہوا کرتا پہلے زمانے میں فون نہیں ہوا کرتا تھا فون نہیں ہوا کرتا تھا تو لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے بہت سارا ٹائم اسپینڈ کرتے تھے سب ایک ساتھ بیٹھ کے ہی ٹائم اسپینڈ کرتے تھے بات چیت کرتے تھے اور آج کل کے بچے بچے فون میں لگے رہتے ہیں کوئی کسی کو کسی کے لیے ٹائم نہیں ہوتا زیادہ تر یہ سب چیز تو شہر میں چل رہا ہے ہمارے یہاں تو پھر بھی ہلکا ٹھیک ہی چل رہا ہے اور ہم لوگوں کو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے کہ پرانی روایات کو بالکل ہی بھول جانا چاہیے ختم ہی کر دینا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا پہلے زمانے میں لوگ پیدل چلا کرتے تھے یا پھر سائیکل سے چلا کرتے تھے آج کل کے زمانہ میں اتنا فیسن ہے کہ بنا کار بنا موٹر سائیکل کے کوئی باہر نکلتا ہی نہیں ہے سب کو آج کل فیسن چاہیے بچے بچے کو پہلے زمانہ میں لوگ سادگی سے جیا کرتے تھے خوشیاں ہی خوشیاں ہی خوشیاں ہوا کر تھیں اور آج کل کے زمانے میں لوگوں کے پاس جتنا ہے وہ بھی کم ہے ان کو اور چاہیے ہوتا